ہیلو کیا آپ امیزون سے بول رہے ہو سر میں نے آپ کی کمپنی سے ایک فون منگوایا تھا مجھے وہ فون بہت بہت پسند آیا ہے اور میں اس کو کافی ٹائم سے لینے کی سوچ رہی تھی کافی کاسٹلی بھی ہے بٹ آپ کی شاپ سے مجھے کافی ایزیلی مل گیا ہے اور کافی سستا بھی مل گیا ہے یہاں دکانوں پہ بھی میں نے کافی بار کافی بار میں نے یہاں پہ بھی ڈھونڈا بٹ ایسا فون مجھے نہیں مل پایا جیسا کہ آپ کے امیزون سے مل گیا ہے سر آپ کے جو ڈلیوری بوائے تھا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا مجھے ٹائم سے پہلے ہی ڈلیور کر دیا میرا فون اور اس فون کی بیٹری وغیرہ کافی اچھا ہے میری ایک میں نے کافی جگہ ڈھونڈا تو میری مجھے نہیں ملا پھر بھی میری فرینڈ نے بتایا امیزون کے بارے میں تو وہ بتا رہی تھی کافی اچھی کمپنی ہے جو کچھ بھی وہاں سے مل سکتا ہے اور ٹائم سے پہلے بھی ڈلیوری ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے آپ کا امیزون پہ دیکھا